थधि में गजरूं ॾाढी सुठियूं उगंदियूं आहिनि गजरुनि जो टेस्ट सुठो हूंदो आहे जीअं खटाण पायूं गजरुनि जो हलवो ठाहियूं गजरुनि जो हलवो कीअं नओं नओं गजरूं हूंदियूं आहिनि त टेस्टी लॻंदो आहे गजरूं खटाण में विझो त बि मस्तु लॻंदियूं आहिनि धीरे धीरे वञी करे जीअं थधि जो घटिजंदी वेंदी ओड़ो ई गदरनि गजरुनि जो टेस्ट घटिजंदो वेंदो आहे न पोइ गजरु वणंदी आहे न खटाइण थी वणे जीअं गर्मीयुनि में कीअं अम्ब उॻाईंदा आहियूं अम्ब जी फसल थींदी आहे त अम्ब कीअं पहिरियां पहिरियां हाफूस अम्ब राजापुरी अम्ब तोतापुरी अम्ब थोरा मिठा हूंदा आहिनि वरी थोरो अॻियां उॻंदा और मिठा लॻंदा आहिनि पोइ जीअं गर्मी घटिजंदी वेंदी आहे ओतिरो ई टेस्ट घटिजंदो वेंदो आहे पोइ फिका लॻंदा कोई टेस्ट न ईंदो अम्बनि जी सीज़न में ई हर सीज़न में हर फ्रूट फसल सुठी लॻंदी आहे हिन करे फसल जे हिसाब सां पाण खे उहोई शइ सुठी